समाचार तऽ हम सुनै छी बराबर समाचार टी वी पर बैठल रहै छी लेकिन आकाशवाणीसँ जे समाचार मैथिलीमे अबै छै ओ हमरा बड़ पसन्द रहैया अइ दुआरे मैथिलीमे अपन भाषा मैथिली छियै तै दुआरे हिन्दीमे समाचार होइ छै बूझै तऽ ओहो छियै लेकिन मैथिलीवला जे भाषा होइ छै मैथिलीमे जँ बजै छै ओ बहुत नीक लगैत रहैय ओ सुनैमे बढ़िआँ लगैय ओ नीक जकाँ बुझि जाइ छियै आओर हिन्दीवला कतौ नहियो बुझै छियै हमसब ओतेक कतौ गड़बड़ाइयो जाइ छै आओर मैथिली भाषा जे आकाशवाणीसँ दै छै तऽ ओ समाचार अहाँके बढ़िआँ सुनैमे लगै छै ओ ओइसँ बहुत खुशी रहै छी तै दुआरे अपन मैथिली भाषा के प्रयोग बराबर होइके चाही समाचारमे अइसँ बढ़िआँ हेतै खुशी रहब हमसब मैथिलीमे समाचार सुनब मैथिलीमे गीत सुनब मैथिलीमे सब बात सुनब कहब तऽ ई नीक बात छियै तै दुआरे मैथिली अनिवार्य छै मैथिली बजैके चाही मैथिलीमे समाचार अबैके चाही सबचीज मैथिलीमे किछु ने किछु अबै छै तऽ बहुत नीक लगै छै तै दुआरे हमरा सभक भाषा जे मैथिली छी ओ मैथिलीमे मीडियोवला जँ किछु कहऽ लगै छै मैथिलीमे तऽ बहुत नीक लगै छै तै दुआरे न्यूजमे या मीडियावला सब एकर मैथिलीमे किछु किछु कहैया तऽ बढ़िआँ लगैया